ہلو لکّی ٹور اینڈ ٹریولس سے بات کر رہے ہیں جی مجھے ایک گاڑی چاہیے میں اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ پکنک کا پروگرام بنا رہا تھا جو کہ دہلی کے الگ الگ جگہوں پر گھومنے کا پلان ہے جیسے کہ دہلی میں لال قلعہ اکشر دھام جامع مسجد قطب مینار انڈیا گیٹ چُڑیا گھر اور ہمارے دس لوگ ہیں جس میں تین بچے بھی ہیں اِس لئے مجھے بڑی گاڑی چاہیے جس میں جیپ یا ٹویرا ہو مجھے اچھی گاڑی چاہیے جس میں سفر اچھا ہو اور گاڑی کی کنڈیشن اچھی ہو تو ٹھیک ہے سر بک کردیں ہم ستائیس جولائی کو نکلیں گے